बर' रावा जोंनि बिमानि राव दा बर' रावखौ जों साफ्रोमबो जोङो जोंनि गोसोनि साननाय हनाय बा जोंनि गोसोनि दुखु दाहा साननाय हनायखौ जों गुबुननो फोरमायनायाव बे रावखौ बाहायो दा एखनब्ला जों जुदि माब्लाबा जोङो गुबुन सुबुं बा अनाबर' बा गुबुन रावारि सुबुंजों जों लोगो मोनलायोब्ला बिसोर जुदि जोंनि बर' रावखौ बुजिना मोनाब्ला बा बर' रावखौ रायज्लायनो रोङाबा जोङो बिसोरनि गुबुन राव बा बिसोरनि रावजोंनो जोङो जोंनि साननाय हनाय एबा जोंनि खोथाफोरखौ जोङो रायज्लायनो नांगौ जानानै फैयो दा बेखायनो जोङो साफ्रोमबो जोङो बर' सुबुङा जोंनि बर' बिमानि जे राव बे रावखौ सोलोंना लानाया गोनां लोगोसेयैनो जोङो दानि गोदान मुगानि सुबुंफोरजों बा दानि गुबुन गुबुन ओनसोलनि सुबुंफोरजों जों जुदि सोमोनदो लाखिनांगौब्ला जोङो गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुुबुन रावखौबो सोलोंनायनि गोनांथि दङ दा बेफोरबायदि गुबुन रावफोरखौ जोङो सोलोंनो हायोब्लासो जों गुबुन रावारि सुबुंफोरजों जोङो सोमोन्दो लाखिलायनो हागोन बा जों गुबुन सुबुंजों जोङो रायज्लायनानै जोङो सोमोन्दो गायसननो हागोन दा बेखायनो जों गावनि बर'नि बा बर' बिमानि रावजों बा बर' बिमानि रावखौ रोंनायजों लोगोसे जोङो ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जोंनि बिदा फंबाइ बा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जे गुबुन गुबुन राव जेरै असमिया बाङालि बेंगलि आदिबासि राव दा बेफोर रावखौबो जोङो सोलोंनो नाजानो नांगौ दा बेबायदि गुबुन गुबुन रावफोरखौ जोङो रोङोब्लासो जोङो बे हारिफोरनि सुबुंजों जोङो रायज्लायनो बा जोंनि साननाय हनायखौ जोङो फोरमायलायनो हागोन आरो सोमोन्दो गायसनलायनो हागोन